मारुती सुजी होंडा सिटी स्कुट एक्टिवा ट्रक शेवाळें एक्सेस वेस्पा जुपीटर क्रेटा बी एम डब्ल्यू मसडीस जॅग्वा ईठनो एम्बुलंस सायकल ट्रेन बॉट विमान हॅलिकॉप्ट मोटोसायकल मेस्ट्रो

जीप पानपुरी फॅरीबोट फायो विहील ट्रॅक्टो बुलडोजर ओमनी

बुलोक कार्ट